आं मोजां मोनसिनो थुरि नाखौ हमनो ओमफ्राय हाब्रुवाव थुग्रोमनांगोन हाब्रु थिखांबोनांगोन आरो हाब्रु आखायाव सौग्रुदोबा खुगायाव हमनांबाय ना थुरिखौ हाब्रु खावसे थिखांना लाबोनांबाय लाबोना बोरियाव थिखांफैनांबाय बियाव हमनांबाय आरो बे आलि ख'नाफ्राव ना बोथियाखौ जेखाइजों गुरनांबाय बेनिफ्राय ज्राव ज्राव उनथिबाय लाबोबाय जोङो ना बोथिया थुरि बेफोर मोजां थुरि नायाथ' हाब्रुवावसो थायो सुग्रोमसोनांगो हाब्रु थिखां थिखांसो हमनांगौ थुरि नाखौ दोखो दोखो गुरबा आवायबा जेखायावबो हाबलायबाय बिदिनो दोखो दोखो गुराबाथ' आवायबा माबायाव हाबा जेखाव हाबा हाब्रु सिंनिफ्राय एरख'ना लाबोनांबाय आखाइजों सुग्रोमनानै आं बिखौनो मोजांसिन मोनो आरो फोरान्ना दोनबाबो रेदें रेदें मोजां जायो ना बोथियायाबो फोरान्ना दोनबा रेदें रेदें मोजां जायो ओंख्रिफोराव जानो मोजां जायो सबाइ फोरजों खारदैजों ना बोथियाफोराबो गोरानै थुरियाबो सबाइयाव खारदैजों संबा मोजांथार जायो जानो रेदें रेदें गेब्लेयाबो बेलेक नाया गेब्लेयो ना बोथिया थुरिया मोजांसिन गोरिफोरा सेंफोरा मोजांसिन बिफोरनो नाया मोजाङा बेनिफ्रायथ' मोजां ना गैया बे मावा फिथिख्रियालाय गेब्लेयो फोरान्ना दोनबाबो सान्दुं मोनाबाथाइ सेवलाङो बेफोरनोदेन सान्दुङाव दोनबा मोजां रानो बा अर इसे होबा फोरान्नाबो स्रेम स्रेम रानबायबो दोनलायबाइ बिखौनो ओंख्रि जालायबाय सबाइफोरजों बा खाला दालिफोरजों खारदै संना जाबाय बिखौसो मोजां मोनो मानसिफोरा माबाखौ ना थुरि बोथियाखौ बोथिया थुरिखौनो गुरनो बांसिन मन'ज'ग होयो गोरि सें बेफोरखौ बे मावा फिथिख्रिखौ बारा नायफिनानो बेफोरबायदि मोनबा ना बोथिया मोनदोंबा मावाखौ नायफिनानो बोथियाखौल' माथा मारियो सान्दुं गोसायाव ओइ आलि ख'ना ख'ना बेसे मोजां मोजां मोनो ना बोथियाफोखौ आलि ख'ना ख'नाहै हाब्रु हाब्रु नायनानै गुरबामानि साया साया सिदोम सिदोमाव गुरबाथाइ नाया जेम जेम उन्थियो ना बोथियाफ्रा मावाफोरखौथ' लायालै बिदि ना मोनदोंबा बोथियाखौल' माथा मारियो थुरि बोथिया गोरि सें बिफोरखौल' बै बेलेग नाखौ बारा माथा मारिया जों बेफोरखौ मोजां मोन्नायखाय बिखौनो मारियो दा हमहैनोसै जोङो नाखौनो गुरनानै जोङो नाखौ हमहैनोसै ओइ गोजान गोजान बिलोआव थाङो जोङो ओइ खारनाखै सिमलाखै बेथिंनो हमहैयो जोङो सिमलायाव बिलो दं आरो बे खारलाखै दंग' दं लङा बियाव गुरहैयो नाखौ जोङो सान्दुं गोसाबा बै लङायाव खारनाखै लङायाव गुरबा ना बोथिया मोनो आरो सिमलाखै थांबाबो ना बोथिया मोनो थुरि मोनो बिथिंबो सिमला बैनावखुसियावबो बिलो दं दहा गोथौ गोथौ बियाव थाङो जोङो गुरनो बियाव मोनबोयो सान्दुं गोसाबाबो जों सिमलाखै थाङो ना गुरनो सिमलायावसो बिलो दंना जोंनियाव बिलो गैया ना गुरनो गोजान गोजान थांनांगौबा निफ्राय सिमला खारना थांनांगौ जोंनिथिं बिलोबो गैया हायाबो दहा गैया ना मोननाय ओंखायनोथ' गोजान गोजानाव थाङो जों बे फख्रियावबो हाबो जोङा बियाव फख्रि दं बे फख्रियावबो जों हमो नाखौ फख्रिनिफ्रायबो जों थिखाङो बि गुरनायबो गुरनोबो मोनो आरो माब्लाबा बायनायफोर होनायफोरखौबो जोङो मुस्रिजों हायखाङो फख्रियावबो ओरैनो इसे इसे जानोखिनिखौ थिखाङो र फख्रिनिखौ जों बिलोआव थांनो हायाबा फख्रियावनो गुरो फख्रिनिफ्रायनो थिखाङो ओमफ्राय फानैबाय जि इसे मोनो बे फख्रिनिखौ हखां हखां फानहैयो जोङो न'निनो फख्रि न'वाव फख्रियाव मानसिफोरा बाजाराव मा नाखौ नायगिरो माने बे रौ मेरगा बिखौ नागिरो रौ मेरगाया जानो साद दंना ओमफ्राय खमल बिफोरखौ नायगिरो दा जोंफोरनि फख्रियावबो खमल मेरगा होदों ग्रासकार ग्रासरखौ बिदिहै नायगिरा खमलखौ बांसिन नायगिरो रौ मेरगाखौ बांसिन नागिरो दा बिफोरनो दामसिन रौ मेरगाया दा बिफोरखौनो हखां हखां जों बाजाराव फानहैयो बिलोआवबो नायगिरो जोङो बाजाराव दुब्लिनि नाखौ नायगिरो मानसिफोरा बे दुब्लिनि नाखौल' नायगिरो दुब्लिनि नाया मोजांसिन जायोना साद जायो बे माबा फख्रिनिस्राय मावा बोथिया माबाफ्रा बोथिया थुरिफोरा मोजांसिनना बिखौ नागिरसिनो बाजाराव गुरनाय ना नांगो गुरनाय ना नांगौ लकेल नाखौ नांगौ ओरै होनो गुरनाय नाखौनो बांसिन नायगिरो मानसिफोरा दा बहिखायनो जों गुरनाय नाखौ बांसिन बाजाराव दिहुनो जोंनो गुरो जोंनो माबायो फानहैयो